ہیلو گڈ ایوننگ کیا میری بات مظفر شوز والے سے ہو رہی جی میں آپ کے کمپنی کے پروڈکٹ دیکھ رہا میں آپ کی کمپنی کے پروڈکٹ دیکھ رہا تھا ایک مجھے نو نمبر کا جوتا چاہیے تھا لیکن وہ کافی مہنگا اور کوشٹلی دکھ رہا ہے جوکہ مارکیٹ میں پانچ سو ننانوے تک کا آ جاتا ہوگا وہ ایک ہزار ننانوے پندرہ سو ننانوے کا ایسے دکھا رہا ہے جی دوسری چیز میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جو آپ کے جو جوتے ہیں میں آنلائن بھی دیکھ رہا ہوں تو اس میں کچھ ہی کلر دکھا رہے ہیں جیسے لال دکھا رہا اور کیا کہتے ہیں کالا دکھا رہا اور کلرس میں آپ کے پاس جوتے اویلیبل ہیں کیا مجھے بلیک کلر کا چاہیے تھا اور سر کوئی ڈسکاؤنٹ وغیرہ آپ کے یہاں چل رہا جی جی بہت شکریہ میں آپ کی دکان وزٹ کرتا ہوں جلد ہی آج یا کل میں اوکے تھینک یو سر شکریہ